असांजे सूरत जिले में मनोरंजनु जे लाइ जाम जॻहियूं आहिनि जीअं की थिएटर आहिनि ऐं पफॉर्मिंग आर्ट सैंटर आहिनि स्पोर्टस क्लब आहिनि स्विमिंग पूल आहिनि जहिंजे लाइ असां मनोरंजन वठी था सघूं वञी करे ऐं फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्जिस कोन्हनि हुनजा असांजे आसे पासे में जेका गार्डन आहिनि हुते असां पंहिंजो स्वास्थ्य ठायण जे लाइ सुबुह वञी करे योगा करे था सघूं हुते जेकियूं कसरतु करण जियूं मशीनियूं लॻल आहिनि हुनजो बि असां उपयोग करे था सघूं वञी करे हुनसां असांजी सेहत ॾाढी सुठी रहंदी आहे ऐं सूरत शहर में ॿियो हिकिड़ो वी आर मॉल आहे डुमस रोड ते उहो बि जाम सुठो ठहियल आहे हुते घुमण जहिड़ो आहे जाम सुठो ठहियल आहे ॾाढो नालो आहे वी आर मॉल जो ऐं सूरत में ॿियो ॾ ॾाढा स्पोर्टस क्लब आहिनि स्विमिंग पूल आहिनि चौपाटी ते हिकिड़ो स्विमि स्विमिंग पूल आहे उहो बि ॾाढो सुठो ठहियल आहे हुते हिकु गार्डन बि आहे ठहियलु उहो बि ॾाढो ई सुठो आहे ईअं त सूरत में घुमण जे लाइ जाम जॻहियूं आहिनि सुठियूं घणेई सांस्क्रतिक कार्यक्रम योजण जे लाइ